हा राज्य में घुमण जे लाइ जामु सुठा तरीक़ा आहिनि जीअं त बसि आहे ऑटो ऑटो बसि ऐं रेलगाॾी हुन खां पोइ हाणे त हिन ज़माने में त ओला उबर अञा तव्हां फ़ोन कयो नथा ऐं दरु ते पहुची थी वञे पई तमामु सुठी सर्विस आहे फटाफटि ॾह मिंटें जे अंदरि ई इहे सभु पहुची वेंदा आहिनि काई तकलीफ़ु न थींदी आहे ऐं रस्ता बि तमामु सुठा आहिनि ख़ाली बरसातियुनि में थोरी तकलीफ़ु थींदी आहे बाक़ी सभु कुझु सुठे नमूने आहे